पहिले हम बिहारमे घर केना बनबै छै बनबै छी से कहै छी से कहुना घरके नाम दिन तकबै छी घरके दिन तकेलहुँ तऽ घरके दिन भेल तऽ घरमे नाम लेलहुँ जे नाम भेल तकर पूजा पाठ कने सोना भेल कने अरदरब भेल कनी अक्षत भेल कनी गङ्गाजल भेल कनी लड्डू भेल पान सुपारी जे लए कऽ सब चीज लए कऽ हम ओइमे पूजा पाठ कयलहुँ घर बनबऽ लगलहुँ शुरू कयलहुँ तऽ घर शुरू कयलहुँ तकर बाद हमरा करबटके नहि अछि उपाय घर बनबैके तब हम करबटके घर बनबै छी तऽ चारू बाँस कटबै छी तकर बाद झाँझर बीनबै छी फेर झाँझर बीनाकऽ चारू बगलसँ टाट लगबै छी टाट लगाकऽ उपरमे करकट से दै छी उपरमे भेल तऽ एलबेस्टरे दै देलहुँ नहि ककरो दोसर आदमी भेल द्वारा भेल तऽ छतके घर बनेलहुँ तैमे सीमेंट बालू गिट्टी लोहा सब चीज हम मङ्गेलहुँ तब मङ्गाकऽ तकर बाद मिस्त्री लगबाकऽ तकर बाद हम घर बनबै छी तऽ ओ घर बनेलहुँ तऽ पीलर तीलर दिआकऽ तकर बाद हम छत सेहो ढलबै छी तब इहो होइए नहि ओइसँ होइ छै तऽ सिकनी अथियोवला होइ छै तब ईंटा मङ्गा लेलहुँ ईंटा मङ्गाकऽ तब गिलेबोपर जोड़िकऽ चारू बगलसँ जोड़ाकऽ फेनो हम चारू बगलसँ जोड़ा देलहुँ फेनो नहि जे उपाय होइ छै लोकके तऽ झोपड़ियोवला घर बनेलहुँ तऽ उपरमे ओएह कते आदमी खरो दए देलहुँ कनी खरो दए देलहुँ नहि भेल तऽ एलिबेस्टरे दए देलहुँ एलिबेस्टर दए देलहुँ आओर तकर आबाद अपन की कयलहुँ तऽ ओकर बाद नहि हेतै अथी तऽ फेनो घर बनेलहुँ सब रङ्गके लोकके घर बनबै पड़ै छै तऽ चारू बगलसँ अपन खपरा देलहुँ आओर नहि तऽ चारू बगलसँ अथी दए देलहुँ करबट दए देलहुँ करबटके बिछाकऽ खरही बिछा देलहुँ खरही बिछाकऽ उपरमे से छत अथी खपरा सेहो धए धेलहुँ नहि भेल तऽ ओइसँ तऽ लोक नहि होइए तऽ ओइसँ लोक बनबैये खरोवला घर बनबैये तऽ खरके जनसँ खर कटबेलहुँ खरो लए कऽ उपरमे दए देलहुँ चारू बगलसँ घेरेबा कयलहुँ बढ़िआँ जकाँ सजावटसँ बनेलहुँ टाटके लेबलहुँ लूनलहुँ नीक जकाँ कयलहुँ लेबा देलहुँ गिलेब देलहुँ सब चीज कए कऽ ओकरा हम कहुना तहिना घर बनबैये करबै की जएह उपाय रहतै तहिना ने काज करबै तऽ जे रहैये नहि रहैये तऽ अपन ओएह घर बनबै छी कहुना कऽ अपन निबार्जन करै छी बाल बच्चा लए कऽ ओइ घरमे कहुना अपन गुजर करै कए लायक नहि होइ छै नहि जकरा भगवान देने यऽ तऽ से कोठा कऽ घर बनबैये तऽ उहोमे लागि जाउ उहोमे बहुते लोकके खर्चा पड़ैये बहुत खर्चा पड़त नहि तऽ हम अपन करब की तऽ हम तऽ अपन जहिना छी तहिना भए कऽ अपन बनबै छी करै छी रहै छी बाल बच्चा लए कऽ